मैथिली जे छी से हमर भाषा छी ताहि दुआरे मैथिलीके हम अनुयायी छी मैथिली हमर हृदयके भाषा छी ताहि दुआरे मैथिलीमे हम बजै छी हँ हिंदी राष्ट्रभाषा छी हिंदीओमे हम बजै छी आ की कहै छै अथी भोजपुरी सेहो बजै छी आ अपन की कहै छै अपन कहुनाके काज चलबै छै